हम गाँव ठीक है मेम हम गाँव के लोग हैं हमें बहुत अच्छा लगता है खेल खेलने में और हम लोग इस्कुल से आते है बेग फेंकते पहले हम लोग खेलते हैं फुटबॉल अच्छी लगती है हमारे आस पास के बच्चे जो हैं उन्हें भी फुटबॉल बहुत अच्छी लगती है हमारे इस्कुल में भी खिलाया जाता है जैसे बॉलमिंटल हो गया क्रिकेट हो गया ये सब बहुत अच्छा लगता है खेलने में इस्कुल या घर में माँ बोलते हैं कि खेला करो सेहत के लिए अच्छा होता है खेलने से ही और क्या कहते हैं फुटबॉल खेलने से क्रिकेट खेलने से हमारे क्षेत्र को भी अच्छा रहता है हमें भी अच्छा लगता है हमारे भाई बहुत अच्छे खेलते हैं हम लोग हमारे बगल के जो बच्चे हो वो बहुत अच्छे खेलते हैं और अच्छा लगता है खेलने हम लोग गाँव में खेलते खेलते हम लोग दूर जाते हैं खेलने वो कहीं हो गया इस्कुल में खेलने जाते हैं और जो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें हम लोग खेलने जाते हैं वो अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा फुटबॉल हम लोग इस्कुल से आते हैं सबसे पहले फुटबॉल खेलते हैं हम लोग और भाई भाई फुटबॉल बहुत अच्छी लगती है जो हम लोग दिन भर आते ही खेलते रहते हैं और उसके बाद खेलते हैं क्रिकेट जो हमें बहुत अच्छी लगती है वो भी खेलते हैं हमारे आस पास में बच्चे वो सब साथ में हम लोग गाँव में बहुत बड़े से होती है हो ये जगह खेत में उसमें हम लोग खेलते हैं और फुटबॉल तो सबसे अच्छा लगता है फुटबॉल जो है उसे जब बच्चे ढेरों सारे होते तो फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा लगता है और भाई भी हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है फुटबॉल खेलने में वो गाँव में खेलते खेलते है अक्सर में खेलते हैं और खेलते खेलते वो अब दूर दूर तक जाते हैं खेलने हमारे दोस्त जो हैं उन्हें भी बहुत अच्छे लगते हैं फुटबॉल वो भी खेलता है और हमारी सहेलियां लोग हैं उन्हें भी अच्छे लगते हैं फुटबॉल वो भी खेलते हैं अब जैसे इस्कुल में खिलाया जाता है बैटमिंटल हो गया चिड़िया बहुत अच्छी लगती है बैडमिंटन खेलने में बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट हो गया खो खो हो गया हमारे इस्कुल में खिलाया जाता है गाँव के खिलाया जाता है गाँव में गाँव में जैसे कि साथ में सब लोग रहते हैं छोटे बच्चे बड़े बच्चे सबको साथ में खिलाया जाता है क्रिकेट फुटबॉल हम लोग सब गाँव में जो होते हैं कि आते दूर से कहीं बाहर से देखने आने के लिए इस्कुल में जाते हैं दूसरे से आदमी इस्कुल से खेलते खेलते बाहर घूमने जाते हैं वहाँ खेलते हैं और हमें सबसे अच्छे फुटबॉल लगती है फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेलते हैं फुटबॉल में खेलने से अच्छी सेहत भी बनती है हम लोग कैसे किया घर बैठे कुछ कर नहीं रहे है तो फुटबॉल लेकिन खेलते खेलो मुझे खेलने से शरीर में फुर्तीलापन होता है अच्छा लगता है महसूस मन को भी राहत मिलती है कि हाँ मैं फुटबॉल खेलती हूँ तो आज बहुत हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे साथ में सब खेलने उन्हें भी अच्छा लग रहा हम आज गेम खेलते खेलते आज हम कोई बाहर खेलने जाते हैं तो हम वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कि जिससे कि हम आज बाहर खेलने गए तो उससे भी कहीं दूर जाएंगे खेलने वहाँ फ्रेंड तो फिर उसके कहीं दूर चले जाएंगे तो सब अच्छा रहता है खेलने में सबसे बैडमिंटन जो होता है हम लोग खेलते हैं फुटबॉल खेलने के बाद बैटमिंटल खेलेंगे बैटमिंटल के बाद के किरकेट खेलते हैं उसका जैसे सिर्फ बहुत सारे गेम खेलते हैं इन गाँव में सबसे महत्वपूर्ण फुटबॉल होता है हम फुटबॉल बहुत अच्छे खेलते हैं और हमारे दोस्त लोग साथ में हम खेलते हैं फुटबॉल तो अच्छा लगता है खेलना और गाँव में तो जगह अच्छी रहती है हम लोग खेलते हैं वहाँ पे जगह बहोत ज्यादा होती है गाँव में चाहे जैसे हम लोग खेलते हैं अच्छा लगता है खेलने में ऐसे ही हम हम गाँव में तो कोई सिखाने आता नहीं हम लोग आप अपने से सीखते हैं अपने से खेलते हैं फुटबॉल सबका देखके अच्छा लगता है इसलिए हम लोग फुटबॉल अच्छा लगता है